میرے خاندان میں میرے امی ابا اور بھائیاں بہناں میرے سات بھائیاں تین دو بہناں وغیرہ ہیں وغیرہ ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کے چائے بسکٹ کھاتے ہیں اور چائے کھانا پھر اس کے بعد ناشتا کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھیل کود میں سارا دن گزر جاتا ہے اسکول ہے تو اسکول کو جاتے ہیں اور ہمارے دوستاں بھی بہت ہیں اسکول میں سہیلیاں وغیرہ بہت ہیں جو آس پڑوس میں بھی رہتے ہیں دوستاں وہ ساتھ میں جاتے ہیں اسکول اور ساتھ میں آتے ہیں اور اسکول میں بھی بہت کھیلا کھیلتے ہیں ہم لوگ ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ہے دادا دادی نانا نانی جوائنٹ فیملی ہے پوری چچا چاچی اور تایا تائیوا تائیواں وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں ماموں ماموں خالا وغیرہ اور خلیرے بھائیاں بہناں وغیرہ چچیرے پھوپھیرے بہت سارے لوگ اور ہم سب اگر دعوت وغیرہ ہو تو سب اکٹھے بیٹھ کے پورے جنے گپ شپ کرتے ہیں یہ وہ باتاں کر لیتے ہوئے بیٹھتے ہیں ہم لوگ بہت سارے مستی کرتے ہیں بہت سارے انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ شادیوں میں اگر کسی کی خاندان میں شادی ہے تو اس شادی میں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہمارے خاندان بہت ہی اچھا ہے